हाँ हेलो हाँ बोलिए

हाँ हो जाएगा बोलिए कितना तक का चाहिए हाँ हम भेज देंगे बताइए तो जाना कहाँ है और कैसा चाहिए जी और कितने आदमी के क तक का चाहिए कि कितना आदमी तक वो गाड़ी में आ जाए अच्छा और कितना और कितना तक का मतलब कितना रेंज तक का दस हजार तक अच्छा और वापस कब आना है जैसे वापस कब तक आना है अच्छा चार दिन के लिए उसका तो अलग से चार्ज लगेगा चार दिन फिर उसी गाड़ी से वापस आइएगा हाँ तो उसका अलग से चार्ज लगेगा फिर ड्राइवर जाएगा उसका भी अलग से चार्ज लगेगा हाँ तो फिर अच्छा घूम नहीं आ ठीक है देखते हैं किस जाना कब है हाँ ठीक है आ ठीक है देखते हैं अच्छा ड्राइवर ही देंगे ठीक है अच्छा ड्राइवर ही देंगे चेक कर लेंगे कि कोई वैसा न हो वैसा सही इंसान ही देंगे हाँ ठीक है हम वैसा ही देंगे जो आपको आराम से अ अच्छे से यहाँ से पटना और पटना में पूरा घुमा दे और फ़िर पटना से वापस आप को यहाँ ले आए हाँ ठीक है हम कर देते है जा जाइएगा कब